بھارتی میڈیا ایک بہت بڑا اور مختلف قسم کے سسٹم ہے اس میں کچھ میڈیا ہاؤسیز اچھی اور بیلنسیڈ رپورٹنگ کرتے ہیں جبکہ کچھ صرف ٹی آر پی حاصل کرنے کے لیے سینٹی یہ جھوکتی جھوکتی ہے خبری دکھاتے ہیں آج کل کئی نیوج چینل پر سیاسی جھکاؤ کا الزام لگاتا ہے کچھ سرکار کے حق میں ہوتے ہیں اور کچھ مختلف یہ بات خبر کسی سچی اور نیچورلٹی کو متاثر کرتی ہے انڈیا کے کچھ مشہور نیوز پیپر جس میں شامل ہے داں دا ہندو جیسے جسے سنجیدہ اور ریسرچ بیسیڈ جرنلزم کے لیے جانا جاتی ہے دا ٹائمس آف انڈیا سب سے زیادہ پڑھے جانے والا انگلس نیوج پیپر ہے